मूंखे गर्व आहे मां सिंधी आहियां मूंखे पंहिंजी सिंधी भाषा ते गर्व आहे ऐं सिंधी भाषा हेतिरी मिठी भाषा आहे जो साम्हूं वारा बि असांजी भाषा ॿुधी करे मोहित थी वेंदा ऐं असां पंहिंजी भाषा हेतिरी मधुर भाषा आहे सिंधी जो सुठे में सुठी भाषा आहे सिंधीअ जहिड़ी भाषा कोई भाषा थियणी ई ना आहे ऐं सिंधी भाषा ॾाढी मिठी भाषा आहे सिंधी भाषा में जीअं असां सिंधी थोरे में ई संतोषु कंदा आहियूं जीअं जीअं हर हिक ॻाल्हि में संतोषु करे वठंदा आहियूं ऐं अॻिते कंहिं बि ॻाल्हि में असां भई एडजस्ट करे वठंदा आहियूं जीअं चवंदा आहिनि न भई बु बु बुख में बसर बि मिठो आहियो आहियो त न आहे आहे त ईद न त रोज़ो उहो असां हिन ॻाल्हि में मञीदा आहियूं सिंधी हर कंहिं ॻाल्हि में एडजस्ट करण में संतोषु रखंदा आहियूं ऐं असांखे असांजी पंहिंजी सिंधी भाषा ते गर्व आहे जीअं असांजी भाषा ॾाढी मिठी आहे सिंधी भाषा ॾाढी